آپ کو دن بھر پانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کی کئی و جوہات ہیں سب سے پہلے آپ کا جسم پانی سے بنا ہے پانی آپ کے خون عضلات جوڑوں اور دیگر اعضا کو صحت مند رکھنے کے لئے ضروری ہے دوسرا پانی آپ کے جسم کو گرم رہنے میں مدد کرتا ہے جب آپ پسینے میں آتے ہیں تو آپ کا جسم پانی کھو دیتا ہے پانی آپ کے جسموں کو یہ پانی دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو ٹھنڈا رہنے میں مدد کرتا ہے تیسرا پانی آپ کے جسموں کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے پانی آپ کے جسم سے فضلا اور زہریلے مواد کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے چوتھا پانی آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے پانی آپ کے جسم کے خلیات کو توانائی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے